हांवे आय एफ बीचें मशीन घेतलेलें तें मशीन घेतले खरें म्हणल्यार तें मशीन म्हाका बरें वापरूंकच मेळना तेजो व्हडलो व्हडलो आवाज येता चालू केले जाल्यार भायरसून उदक गळटा कपडे सारके धूवन येनात सगळे हे उरता सगळो फेस उरता त्या कपड्यांक ड्राय करूंक घातले जाल्यार सारकें ड्राय जायनात